اگر کسی وجہ سے کسی کا بھی آدھار کارڈ گم ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل ہر چیز آن لائن مل جاتی ہے آدھار کارڈ کی ایک ڈیجیٹل کاپی بھی ہوتی ہے جو بالکل اصلی اور اہم ہوتی ہے اور یہ بہت سے سرکاری کاموں میں چل جاتی ہیں اس کے لیے صرف ہمیں آدھار کی ویب سائٹ پر جانا ہے یا مائی آدھار نام کی ایپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہاں اپنا موبائل نمبر اور آدھار نمبر ڈال کر او ٹی پی آتا ہے اور پھر تم وہاں سے اپنی آدھار کی کاپی پی ڈی ایف کی صورت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اس پر ایک پاسورڈ لگا ہوتا ہے جو تمہارے نام کے پہلے چار حروف اور سال پیدائش پر مشتمل ہوتا ہے